हैल्लो हां जी नमस्ते जी केह् हाल ऐ अच्छा और ठीक ऐ सेह्त ठीक ऐ केह् होया अच्छा अच्छा कैलूं कैलूं दा किन्ने दिन होइये चक्कर आंदे अच्छा अच्छा ते इ'य्यां ते पता चलना नी ऐ ते इक कम्म करेओ तुस आयो क्लिनिक आयो ते थुआढ़ा टैस्ट करना पौना ते फ्ही पता हां ते फ्ही गै पता चलना कि केह् ऐ केह् नेईं नेईं नेईं दवा पैह्ले टैस्ट कर लैगे फ्ही दिक्खगे केह् होंदा टैस्टें च ते फ्ही दिक्खगे दवा और बी किश ऐ यां छड़े चक्कर गै न सिर अच्छा अच्छा सर्वाइकल ऐ ठीक ऐ कोई बखार बखूर ते नी हैन अच्छ अच्छ अच्छा अच्छ अच्छा ठीक ऐ ते तुसैं पैह्ले कुत्थै दस्सेआ डाक्टर कुसे होर डाक्टर गी दस्सेआ अच्छा जम्मू कोई गल्ल नी तुस आयो ते थुआढ़े टैस्ट करगे और खाल्ली खाल्ली ढिड्ड आयो ठीक ऐ हां दिक्ख लाओ कल खुल्लना ते कल शाम्मी बौह्ना मैं क्लिनिक ते आई जायो शाम्मी पंज बजे हारे ठीक ऐ ठीक ठीक